ہلو

جی جی میں نے سویگی پر بک کیا تھا برگر ہاں اچھا آپ آ رہے ہیں کہاں پہنچ گئے آپ اچھا شکتی فیول اسٹیشن اوکے جی یہ تو یہ جو شکتی کا جو پٹرول پمپ ہے اس سے آپ آگے آئیں گے ودر کوٹی روڈ پر آگے بڑھتے رہیے تھوڑا جی جی اس کے بعد آپ کسی سے بھی معلوم کیجیے گا بخارے جانا ہے جی ہاں محلہ بخارا امام باڑے کے پاس یہ معلوم کر لیجیے گا کسی سے جی ہاں امام باڑے پہنچ کر اس کے بعد پھر آپ کسی سے معلوم کر لیجیے گا ایز اے لینڈ مارک کہ اچھے بھائی کی دکان کہاں پر ہے

ہاں جی ہاں جی بالکل ہاں جو ودر کوٹی روڈ ہے اس سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے نا جو شکتی پٹرول پمپ ہے آپ جو بتا رہے ہیں اس سے تھوڑا آگے چل کے اسی روڈ پر لیفٹ ہینڈ کو راستہ گیا ہے اندر ہاں وہاں پر امام باڑا ہے امام باڑے کے پاس بالکل ہاں بالکل امام باڑے کے نزدیک آگے پہنچ کر آپ کسی سے معلوم کیجیے گا اچھو بھائی کی دکان کہاں پر ہے مجھے اچھو بھائی کی دکان پر جانا ہے اچھو بھائی کی دکان پر آ کر ایک بار آپ مجھے کال کر لیں ٹھیک ہے ہاں ہاں بالکل بالکل وہاں پہنچ کر آپ مجھے کال کر لیجیے گا میں انشا اللہ وہیں آ جاؤں گا جی ہاں جی ہاں بہتر بہتر آ جائیے آپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے